हाँ हमारे गाँव की शादियों में सर्वप्रथम लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं लड़के के परिवार को देखते हैं लड़के को देखते हैं पहले लड़की का पिता या भाई जाता है वो देख के आता है लड़का उसको पसंद आएगा या नही आएगा घर को भी देखेगा उसका घर पसंद आए नहीं आए उसके बाद फिर उसको पसंद आने के बाद फिर और उसके परिवार वाले लोग आते हैं वो देखते हैं सभी सभी को पसंद आए तब वो जाके इंगेजमेंट सगाई करते हैं उसकी सगाई करने के पश्चात फिर कुछ दिनों बाद पंडित से मुहूर्त निकलवा के दोनो पक्षों वाले आपस में बात करके पंडित से मुहूर्त निकलवाते हैं फिर वो दोनों सगाई मुहूर्त डेट फिक्स कर लेते हैं फिर उसके बाद अपनी अपनी तैयारियाँ जैसे कार्ड बाँटना किसी को बुलाने का विवरण बनाना किसको बुलाना है किसको नही बुलाना वैसे तो सर्वप्रथम हम कार्ड गणेश जी महाराज गणेश जी को पहुँचाते है गण रणथंबोर फिर उसके बाद यहाँ की सारी सुविधा हो जाती है फिर पीली चिट्ठी जाती है पीली चिट्ठी जाती फिर फेरों का उनका टेम फिक्स किया जाता है कहाँ कब कैसे फेरे पड़ने हैं उसके बाद फिर वहाँ बारात का टाइम पूछा जाता है आपकी बारात कितनी आएगी और कब आएगी उसके बाद बारात आने के बाद उनको खाना नास्ता दिया दिया जाता है नास्ता के बाद उनको बैठा के कलश बांधे जाते है कलसिया बंधी जाती है उसके बाद फिर वहाँ सबको ले जा गाँव में चढ़ाई होती है बाजे के साथ चढ़ाई होने के बाद तोरन बाँधा जाता है तोरन मारने के बाद दूल्हे को अंदर ले जाया जाता है अंदर फेरों पे बैठाने से पहले या तो नास्ता खिलाया जाता है या फेरों के बाद नास्ता कराते हैं दूल्हा जब फेरा खाता है तो लड़की की माँग भी भरता है उसके साथ फेरे भी लेता है इस प्रकार हमारे परिवार में शादियाँ होती हैं और दोनों परिवारों की मुलाकात हो जाती है हमेशा के लिए